एह् जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ एह् इ'यां प्रभावित करदी बाकी भाशाएं जां कल्चरें गी डोगरी जो ऐ ओह् मिट्ठी भाशा ऐ मतलब मिट्ठी अस इसी मिठ्ठी भाशा आखदे एह् कल्चर इ'यां करदे कि जैसे हून डोगरे आं अस डोगरे जम्मू काश्मीर आह्ले जम्मू आह्ले डोगरे होंदे ते इत्थें डोगरे च इ'यै होंदा कि साढ़े च भाईचारा होंदा बड़ा प्रेम होंदा बड़ा स्नेह होंदा आ ते बाकी कल्चरें बी एह् करदी कि बाकी भाशाएं ते कल्चरें गी इ'यां प्रभावित करदी कि उत्थें बी स्नेह होना चाहिए भाईचारा होना चाहिए सारे बन्दे मिली जुलियै रैह्ने चाहिए इ'यै करदी ते इसी डोगरी दी जो डोगरे लोग होंदे ओह् एह् करदे कि हां भाई कोई आया ओह्दी मैह्मान नवाजी बड़े अच्छे तरीके करदे अपनी डोगरी भाशा बोलदे डोगरी नि छोड़दे डोगरी बडी मिट्ठी भाशा होंदी एह्दे बिच्च लोग एह् इ'यां होंदी कि जि'यां दुद्ध बिच्च चीनी जां जि'यां पानी बिच्च चीनी होंदी इ'यां होंदी डोगरी भाशा एह् हर भाशा कन्नै मेल खांदी